हमरा यहाँ बहुत सारा पबनी मनायल जाइ छै कई कई तरह तरहसेँ के पकवाने बनायल जाइ छै जैसे गणेश चतुर्थी छठ दीपावली दुर्गा पूजा चौरचन ई सबमे कई तरहके पकवान बनायल जाइ छै सबसँ पहिले चौरचनमे हमनी लोगके खजूरी पिरुकिया ई सब मिठाई उठाई सब बनै छै आओर सूर्य चन्द्रमाके देखायल जाइ छै छठमे तऽ सबसँ जादा बनै छै जहाँपर खजूरी पिरुकिया खाजा बताशा ई सब भी बनाके भगवान जीके नारियल लए कऽ देखायल जाइ छै आओर गणेश चतुर्थीमे भी हमसब खूब लड्डू उड्डू बनायल जाइ छै ई अर सबके बनाके देखायल जाइ छै हमनी कई बेर लड्डू बनेने छियै आओर दीपावलीमे तऽ लोक सब रातिमे तरुआ अरुआ सब अच्छासँ खाइ छै मिठाई उठाई एक दोसराके अइठाम खूब बँटलक आओर लोग छठमे भी खूब खाना पीना बनबै छै आओर यहाँपर दुर्गा पूजामे भी लोग नवरात्रिके अन्तिम दिन माँस मछली माँस खाइ छै जे भगवान माँ दुर्गाके प्रसादी भी चढ़ायल रहै छै आओर जे नवरात्रि करै छै उ शाकाहारी अथी उ बिना नूनके खाइ छै ओहिमे साबूदानाके खीर आओर पूरी आओर ई सब रहै छै आओर जैसे जो लोग ई नओ दिन तक वही खाइ छै आओर वही हमहीं लोग भी बनाइ है